اردو زبان بہت پیاری زبان ہے اردو زبان کا بولنا سمجھنا اس میں بات کرنا بہت اچھا ہے یہ زبان بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے اس میں سنسکرت ملا دی اور تھوڑی انگریزی بھی ملا دی یعنی کہ آج کے ٹائم پہ لوگ اگر اردو زبان بولتے ہیں تو بالکل پیور ہوکر نہیں بولتے اس میں تھوڑی انگریزی اور سنسکرت اور تھوڑی ہندی ملا دیتے ہیں جس سے اردو زبان گم ہو چکی ہے اور اس وجہ سے اردو کا معاملہ بہت خراب ہوتا چلا گیا ہے اس لیے ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ اردو زبان کو جتنا پیار پہلے دیتے تھے اب بھی اتنا ہی پیار دیں جتنی محبت کے ساتھ ہم چلے تھے اسی زبان پر ہمیں ابھی بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو زبان زندہ رہے اور ترقی کرے